ہلو راشد مامو آپ کیسے ہیں الحمداللہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے بس کچھ انتظامی کام باقی ہے جیسے کہ اپنے پاسپورٹ کو آپڈیٹ کرنا نہیں میں نے ابھی تک شروع نہیں کیا میں پہلے سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس عمل میں کیا شامل ہوتا ہے اور مجھے کون سے دستاویزات درکار ہوں گی میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ تحقیق کر لوں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اہلیت کے معیار کیا ہیں اور اس کے لیے کیا ضروری ہے پھر میں چیک کروں گی کہ شادی کے بعد رکنیت کی تبدیلی کے لیے کون سے دستاویزات درکار ہیں بالکل میں یہی سب کچھ چیک کرنا چاہتی ہوں تاکہ جب درخواست دوں تو کوئی کمی نہ ہو اس کے بعد بھی میں اپڈیٹ کے لیے درخواست دوں گی ضرور بہت شکریہ میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گی کہ کیا صورتحال ہے